बिगियान आरो टेकनलजि या सुबुंफोरखौ माहामारि समाव फरायनायाव गोबां हेफाजाब होदोंमोन जेरैहाय स्कुल बन्द' कलेज बन्द' दोनै जाब्लाबो जों क्लास रुम फ्राव थांनानै फोरोंगिरिफोरजों फोरोंजाहैनो मोनाखैमोनब्लाबो जों टेकनलजि नि गेजेरजोंहाय बे महामारिनि समावब्लाबो जों जोंनि आयदा सोलोंनांगौफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हादों फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों टेकनलजि नि गेजेरजोंहाय आं डिजिटेल सोलोंथायनि सोमोन्दोयै मिथिगौ मानोना आं बे माहामारिनि समाव डिजिटेल नि गेजेरजों आंनि सोलोंनांगौ आयदाफोरखौ सोलोंनानै आंनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हादों बे गासैबो बिगियान आरो टेकनलजि नि थाखाय जा सोलोंनो हानाय जादों बेनि माखासे जेंनाफोरा जाहैबाय जों जेब्ला बिगियान आरो टेकनलजि नि गेजेरजोंहाय डिजिटेल मबाइल फोरावहाय जोङो जेब्ला सोलोंथायफोरखौ सोलोंनो आखायाव लायोना जायो अब्ला जोंनि बे मबाइल पन फ्राव गोबां रोखोमनि बायदि रोखोमनि एप फोर थायो जेरै गेम भिडिअस बायदि बायदि बेफोरावहाय जों जेब्ला लेखा फरायनो नागिरो अब्ला बेफोर एप फ्रा माखासे नटिफिकेसन फोर फैयो समावजों गेलेनो लुगैयो गेम समाव जों भिडिअ नायो लुगैयो बेफोरो माखासे जेंनाफोर आरो बेफोरनि माखासे मुलाम्फाफोरा जाहैबाय जायखौ जों रोङा मोन्थिया जों बेखौबो दोनैहाय सोलोंना लानो हायो बिगियान आरो टेकनलजि नि गेजेरजोंहाय जोंनि बे डिजिटेल सोलोंथायनि गेजेरजों जों गोबां जोंनि रोङि मिथियैफोरखौ जों सोलोंनानै लानानै फरायनानै मुलाम्फा खालामनानै लानो हायो